जों गुबुन राव एबा रावसा रायज्लायनाय ओनसोलफोराव थांनायाव रायज्लायनायाव एसेबाबो हेंथा एबा जेंनाफोरजों मोगा मोगियाथ' जानो गोनां जायो अब्लाबो आंहा जोंनि भारतनि राव जायखौ जों रास्ट्र भाषा हिन्दी होन्नानै बुङो बे रावखौ आं रायज्लायनो रोंनायाव गुबुन हादराव थांनायाव मानि एसेबाबो आं गोबां जेंना आं मोनद्रायाखै मानोना जोंनि भारतआव जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनायाव गोबां सुबुङानो हिन्दी रावखौ रायज्लायनो रोंनायखौ आं एसेबाबो मोनबोदों मानोना गुबुन राव रोंदेर रोंद्रायाब्लाबो बा रोंदेराबाबो जोङो हिन्दी राव रायज्लायनानैनो थानाय जानाय मुवा बेसाद बिनाय बेफोराव जोङो जेबो आं मानि मोगा मोगि मोनफेराखै मानोना गुबुन हादरावबो गोबां सुबुङानो बे रावखौनो बाहायो रास्ट्र भाषा महरै हादरमायारि राव महरै